हैलो हां ओह् जेह्का ओह् कम्म लग्गे दा नी उत्थें जमीन उप्पर उसी ओह् जेह्का बिच्च ओह् पत्थर आई गेदा नुहाड़ा उसी ओह् कड्ढियै साइड उप्पर करना होई जाह्ग जे सी बी जे सी बी आह्नना पौनी जां आपूं होई जाह्ग बंदे बंदे मैन पावर कन्नै होई जाना आपूं बी उ'ऐ तां तां में थुआढ़ा सलाह् लैना ना तुसेंगी थोह्ड़ा ओह् बी हैन तजुर्बा बी ऐ ते चलो कोई निं उऐ में आक्खा दा इक पत्थर सारा ते उसी जे सी बी आह्ननी जां नेईं आह्ननी ओह् सलाह् लेई लैन्ना थुआढ़े कन्नै

चलो होई होई जाह्ग नी मतलब किन्ना टाइम लग्गग अज्ज अज्ज होई जाह्ग ठीक ऐ अज्ज कराई ओड़ेओ उ'ऐ उ'ऐ उ'ऐ हां बस इ'यै गल्ल ही बस समझी गे तुस चलो चलो पुज्जी जाह्ग पुज्जी जाह्ग तुस टेंशन निं लैओ हां होर किश समान चाहिदा अच्छा अच्छा ठीक ऐ किल्ल थ्होई जाङन तुसेंगी थ्होड़ी ओह् बी थ्होई जाह्ग कोई चक्कर निं ते कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक कोई पार्टी पूर्टी

ओह् बी ऐ ते

हां समझी गेआ समझी गेआ केह् अपने कम्में दी चाल त्रुट्टनी निं लोड़दी हां चाल निं त्रुट्टनी लोड़दी हां बस साढ़ा जमीन दे बिच्च ओह् आखदे निं इ'यां अड़चन बनी दी उसी अड़चन गी खतम करी ओड़दे हे हां अच्छा अच्छा हां मिस्तरी कन्नै सलाह् करियै मिस्तरियै नेईं जां मिस्तरी नि ना पता वगदा नेही चीज़ें दा कोई निं जे सी बी पुज्जी जाह्ग अच्छा बाकी दूई ते दूआ बंदा लेबरा दा ओह् कम्म ठीक करा दा चलो कोई निं भी शामीं मिलगे